धर्म हो खंयच्याय मनशाक आपल्या समाजांत कशें वावरप हेचे बद्दल शिकयता धर्म हो समाजाची चाली रिती थारायता एकाद्या समाजान कशें रावपाचे आसा समाजा भितर कांय बरें गूण हे काही धर्म आमकां सदांच शिकयत आसता तशेंच आमी आमच्या शाळेंत ह्या धर्मा विशी आमच्या ह्या हिंन्दू धर्मा विशीं आमी भुरग्यांक शिकयतात कारण चडानचड भुरगीं आमची हिंदू धर्मांतली आसलेल्यान आमी त्या धर्मा विशयी त्या धर्मान आशिल्ले श्लोक स्तोत्र अशें ते आमी सगळ्यां भुरग्यांक शिकयता हे शिकयता आसतना आमचे धर्माचे जे मुख्य ग्रंथ आसा जशे की भगवद गीता आसतले काही स्तोत्र आसतले जेतून जे सगळे संस्कृतान आसा आनी त्या भाशेचोय त्या लाभ आमच्या भुरग्यांक जाता म्हणजे संस्कृत भाशेक आमी म्हणटात आसतना की ती शास्त्रशूद्द भाशा म्हणटात ही भाशा जेन्ना आमी संस्कृत उलयतात संस्कृत शब्द जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या ओठाचे ओठाचो मूवमेंट जाता तोंडाचो मूवमेंट जाता अशें तरेची ही भाशा आसा तर ह्या भाशेंतल्यान प्राणायम हो सहज जाता हे आनीक बुद्दी चालना मेळटा संस्कृत भाशेतल्यान सो हे सगळे विशय त्या संस्कृत भाशेचे निगडीत आसात आनी आमचो धर्मातले मॅगजीमम जे हे आसा ग्रंथ आसात तें सगळे संस्कृत भाशेतल्यान आसले तो भाशेचोय म्हणजे तें सगळे उच्चारणाचोय वेगळो फायदो मंत्रांचो वेगळो फायदो त्या भुरग्यांचेर जाता किंवां त्या भुरग्यांक जाता आनी आमकां अशेय आमचें नजरेक येयला की आमी हे जे संस्कृत भाशा किंवां हे सगळे ग्रंथा विशीं शिकयतात आमच्या धर्मान जे काही आचार विचार सगल्याचे विचार जेन्ना आमी भूरग्यांक शिकयता तेन्ना हेचो परिणाम त्या भुरग्यांचेर बरो जाता भुरगे रागीट ना भुरगे डिप्रेशनान वचपी नात भुरग्यांक खूब आता आमी एका टिचरीन तापयलो जाल्यार ताका खूब राग येता आनी तो त्या टिचरीच्या आंगार धावोन वयता अशें आमचीं भुरगीं बिलकूल करनात आनी हे सगळें श्रेय ह्या धार्मीक शिक्षणाक लागुनूच हांव दितलो अशें सगळें विशय आसात तेजे खातीर हे खूब गरजेचे आसा की आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या धर्मा विशयी आमच्या संस्कृताये विशयी तांका जाग्रूत करतले त्या विशयी तांका शिकयतले